हैलो अंजी नमस्ते अच्छा अच्छा हांजी हांजी कोई गल्ल निं आई जा तोस र रेंज रेंज दिक्खी लैगे तुस आई ते जाओ दुकान पर दिक्खी लैगे करी लैगे थुआढ़े कन्नै रेंज रेंज ओह् फिर कपड़े दे स्हाब कन्नै होंदा न कोआलटी दे स्हाब कन्नै जिस स्हाब दा कपड़ा होवै मतलब उस स्हाबै दा मारजन दे स्हाबै दा कन्नै होंदा रेट आइयै दिक्ख लैयो तुस आ आंजी साढ़ी दुकान कूटामोड़ आंजी आंजी कूटामोड़ तुस हाईवे पर तुस घर कुत्थै थुआढ़े आंजी तुस कठुआ अगर बस च बैठो कूटामोड़ तुसें उत्तरी जाना ते लैफ्ट साइड तोहेंई तोआरना बस्सै नै तुस फिर रोड़ मेन रोड़ क्रास करियै उप्पर जाना कूटामोड़ दुकान इक दुकान होनी बोबी दी ओह्दे लैफ्ट साइड साढ़ी दुकान ऐ ओह्दे पर लग्गे दा बोर्ड लग्गे दा उप्पर ते उत्थै तुस अई जाओ ते उत्थै दिक्खी लैओ जिस स्हाबै दा कपड़ा चाही दा होग न ओ के ओ के